खाने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है दाल चावल दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है